अगर हमरा आरके अगर हेलय लए सिखै छै तऽ सबसे पहिले बात छै हेलयके प्रैक्टिस पहिले नदीमे नहाबैके कोशिश करना चाही अगर नहाबै लए अगर चलि गेलियै तऽ डर मिट गेलै डर अगर मिटी गेलै तऽ थोड़ा थोड़ा हेलय लए चाही आओर जेकरा ओहु से नहि होइ छै तो ओकरा लिए सबसँ अच्छा उपाय छै एक ट्युब लए कऽ ओकरा मे हवा भरि कऽ फूल हवा टायर के साथ अगर ट्युब पकैड़ कऽ अगर हम हेलै लए सिखबै तऽ बहुत बहुत अच्छा सँ हेलै के लिए प्रैक्टिस बनै छै दोसरा बात छै आदमी जे छै नीचाँसँ पकड़ि कऽ आओर हाथ पाव चलबिते रहतै थोड़ा बहुत आदमी नीचाँ से पकड़ते रहतै तऽ ओ हेलै लए थोड़ा थोड़ा सिखतै अगर थोड़ा थोड़ा सिखतै ओकरा छोड़ि भी देतै तऽ ओ हेलऽ लागतै धीरे धीरे हेलयके लिए सबसँ अच्छा उपाय हेतै हमरा ख्यालसँ ट्युब के ही अगर आदमी भी सिखेलकै तऽ ओकरामे कोई खराबी नहि छै बहुत ही अच्छा अबै छै हेलय वाला आदमीके सबसे बड़ी बात इहे ध्यान देलो जेतै कि ओ ढ़ेर पानिमे नहि जाए अगर ढ़ेर पानिमे जेतै तऽ फेर ओ डुबि भी सकै छै फेर ओकरा बचबैके लिए आदमी जाए ला पड़तय एकरा से अच्छा छै कि कम पानीमे हेलैके लिए सिखबै तऽ आओर अच्छा होतै तऽ हमरा आरके बहुत अच्छा होतै हेलय लए सिखबै कही बाढ़ उठ के एतय तऽ हेलयके लिए ओहिमे उपयोग करि सकै छियै ठीक छै